हां मिगी पंज डिस्टिकें दे नेम चेता न पैह्ला जि'यां हून आई रियासी डिस्टिक ठीक ऐ फिर सुंज्जुआं डिस्टिकओह्दे बाद आई आ रजौरी डिस्टिक सांबा डिस्टिक एह् डिस्टिक ते चार होइयांं ते पजंमी डिस्टिक अस जि'यां हून पौनी डिस्टिक